बरी वैजकीक सेवा मेळोवपाक गरीब एक अडखळ अशें म्हाका दिसता असो खूब योजना आसा ज्यो गरिबा कडेन पावनात गांवांत वैजकीय सेवा खूब कमी आसात गांवात बरें हाॅस्पिटलां आसूंक जाय हस्पिटलांत बरें दोतोर जाय दवाखाना आसूंक जाय निदान करपाक उपकरणां आसूंक जाय गांवांत सगळें आसा पूण वैजकी सेवा कमी आसा गिरेस्त लोकां कडेन पयशे आसात तें जाय जाय थंय वचून तपासूंक शकतात पूण गरीब सरकारी सेवेंचेर अवलंबून आसात गावांत हेल्थ कॅम्प जावपाक जाय बरें दोतोर हाडून लोकांक तपासूंक जाय सगळें विशयाचे दोतोर हाडून जाय कान नाक हार्ट गळो हाडां दोळे गरीबां खातीर तर एक गांवांत सरकारी फार्मासी आसूंक जाय सरकारी दवाखानो आसूंक जाय सरकारी एक दोतोर दीसभर तरी आसूंक जाय लोकां मेरेन सरकारी वैजकी स्किम्यो पावनात गावांतल्या गरीब लोकां खातीर दोतोर हाडून वेगवेगळ्या दुयेसां तपासणी वखदां हांचे विशयी उलोवप करूंक जाय गांवांत लोकांक तपासपाक म्हयन्यांतल्यान एक तरी बरो दोतोर येवपाक जाय दुयेसां खबरदारी विशयी जागृती गरिबां भितर करूंक जाय गांवांत लोकां खातीर दोन तरी एंम्बूलन्स आसूंक जाय लोकांक दुसऱ्या कडून वचून पडपाक जायना आज लोकांक गांवात बरी सुविधा ना भलायकी बरी आसूंक जाय तरच लोक पयशे जोडूंक शकतले गरीब आनी गिरेस्त हांची मदलीं दरी कमी करपाक जाय गरिबां खातीर बरी सुविधा गांवांत जाय